ہیلو آپ ٹیکسی ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میں نے جو ایک گھنٹہ پہلے ٹیکسی بک کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے مجھے سہرسہ جانا تھا اور مجھے کافی لیٹ ہو رہا ہے گھومنے کے لیے اس میں جتنے بھی دوست وغیرہ سب پہنچ گئے لیکن میں ابھی تک نہیں پہنچ پاؤں گی کیا آپ نے وہ ڈرائیور کا غلط نمبر دے دیا تھا جی میں کافی ٹائم سے ان کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ کال ہی ریسیو نہیں کر رہے ہیں میرا اور کبھی کسی کسی ٹائم ان کا موبائل سوئچٹ آف بھی بتاتا ہے مجھے کافی لیٹ ہوگیا آپ کو اگر نہیں بھیجنا تھا ٹیکسی تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے میں کسی اور ٹیکسی کو بک کر لیتی آپ نے ابھی تک میں ٹیکسی آپ کا نہیں آیا میرے گھر پر پلیز آپ ایسا کسی بھی کسٹمر کے ساتھ نہ کیا کیجیے کوئی ایمرجنسی کسی کو ہوگی تو وہ اس کو لیٹ ہو جائے گا آپ کو اگر نہیں بھیجنا تھا تو آپ پہلے بتا سکتے تھے اتنا اتنا لیٹ ہو گیا مجھے میرے کافی فرینڈس پہنچ چکی ہے